ओना तऽ अही ठाम धान आओर गेहूँक फसल मुख्य फसल भेल लेकिन एखन हालके समयमे किछु सरकारके सहयोगसँ देखबामे आयलहँ जे मुर्गीके फारम अहाँके मछलीकऽ पालन किछु आओर किछु मधुमक्खीक पालन ई किछु सरकारी सहयोगके कारण अग्रसर भऽ सकलहँ आओर ग्रामीण अहिके लाभो उठा रहल छथि आओर जिनका पास उपयुक्त जमीन छनि ओ तालाब खुनाकऽ मछलीके पालन करैत छथि आओर अपना जीविकोपार्जनक लेल हुनकर दू पैसाके आमदनीक स्रोत सेहो बनलनिहँ अहीमे सरकारके तरफसँ जे किछु मदति देल जाइ छनि हिनका ई कोटि कोटि धन्यवाद आओर हमसब ई आशा करबनि जे अहीमे बढ़ाबक किछु आओर सहयोग करथिन